नमस्ते

क्या बेचती हैं

तुम्हारे यहाँ मतलब क्या लें अब कॉपी पर कुछ साफ सफाई रहती ही नहीं तो यह कब तक हो जाता है

वही तो तुम्हारे लिए तो

तुम्हारे यहाँ सफाई रहती ही नहीं तो कौन आएगा तुम्हारे यहाँ मतलब अच्छा अच्छे से रहते हो मतलब साफ सफाई रखे तो सोंचो कि हाँ वह साफ सुथरा रखती हैं ठीक है वही तो कह रहें साफ सफाई रखोगे तो फिर तो कोई दूसरा भी देखकर जाएगा उनको कि हाँ साफ सफाई रखता है तो सब लोग जाएँगे ना नहीं तो बीमार पड़ जाएँगे तो क्या फाएदा चाय पीकर तो साफ सफाई सही से कीजिए

बड़ी है तो कल लो तो साफ सफाई का मतलब पूरा ध्यान रहे ताकि मतलब बच्चे भी साथ में रहते हैं बच्चे भी पिएंगे तो वह भी उसकी भी तबियत ख़राब हो जाएगी बुख़ार आ जाएगा खांसी वांसी भी तो कौन जाएगा आपकी दुकान पर ठीक है अब इतना ठीक है हाँ ठीक है ठीक है क्या क्या रखते हैं

अच्छा अच्छा हाँ ठीक जो साफ सुथरा मतलब रखना क्योंकि उस बार आए थे बहुत गंदगी थी मच्छर भी हो गए थे आदमी को बुख़ार आ जाए बीमार हो जाएगा तो क्या फयदा खाने से जितना खाएगा नहीं उतना पैसा जाएगा ठीक ठीक है अच्छा ठीक है नमस्ते जो इस बार आएंगे तो साफ सफाई रखना